नमस्ते नमस्ते बताइए हमारा रेस्टोरेंट है मेरा ख़ुद का रेस्टोरेंट है पूरी पाँच रूपये पूरी पाँच आप दुकान पर आ कर विजिट कर सकते हैं हाँ पूरी पाँच रूपये में पर पूरी है और सब्ज़ी जो है आपको एक बार मिलेगी उसके बाद उसके बाद आपको पेमेन्ट करना पड़ेगा एस्ट्रा हाँ प्लेट आपको पड़ जाएगी सत्तर रूपये प्लेट पड़ेगा हम्म क्या बोल रहे हैं हाँ हाँ आपको आपको शिकायत का मौक़ा नहीं मिलेगा नहीं शिकायत शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा मैम आपको और हमारे यहाँ फुल प्लेट आपको सत्तर रुपये मिलेगा और हाफ़ प्लेट मिलेगा पैंतीस रुपये का हाँ नहीं कम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी लागत है तीस रुपये अगरचे हम पाँच रुपये नहीं लेंगे तो हमारा रेंट नहीं निकल पाएगा में चलिए वैसे कम तो नहीं हो पाएगा लेकिन अगरचे आप कितने का देना चाहती है कितने प्लेट का सॉरी मैम कितना प्लेट तो चलिए मैम थोड़ा भी डासकाउंट करते हैं आपका पैंसठ रुपये पर प्लेट पड़ जाएगा ले हाँ लेकिन अगरचे आप हाफ़ प्लेट लेते हैं तो आपको पैंतीस की ही मिलेगी फुल आपको पैंसठ का ही मिलेगा हम्म ठीक है मैम और हमारे यहाँ और सारी चीज़ें भी मिलती है आप उसके लिए विजिट करना चाहती हैं हमारे यहाँ आलू की महंगाई मेम जानती हैं इस टाइम और आटे की भी और तेल जो फार्चून का यूज होता है ना ही बेकार का तेल नहीं होता है इसके लिए आप थोड़ा सा भी समझिए बात को नहीं मैम साठ रुपये प्लेट हो जाएगा उससे कम एक रुपये नहीं ठीक